میں ویڈیو گیم سے واقف ہوں کیونکہ تھوڑی دیر ویڈیو گیم کھیلنا دماغ کو تندرست رکھتا ہے اور اس سے ہمارا دماغ تیز ہوتا ہے اور ہمارا فوکس بھی بڑھتا ہے جو بچے زیادہ تر دن میں پڑھتے ہیں وہ تھوڑی دیر ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو ان سے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ صرف ویڈیو گیم کھیلتے ہیں پورے دن اور پڑھائی نہیں کرتے تو یہ ان کے لیے بہت نقصان ہے کیونکہ اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پھر زندگی میں آگے کچھ نہیں کر پائیں گے اس لیے انہیں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے اور تھوڑا بہت ویڈیو گیم بھی کھیلنا ضروری ہے ہم لوگ کبھی کبھی اکیلے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو کبھی ہمارے دور کے بھائی بہن آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور کچھ گیم ایسے ہیں جیسے چیس ریڈل سولوونگ لوڈو یہ سب ایسے گیمس ہیں جن سے ہمارا دماغ تیز ہو جاتا ہے اور ہمیں زیادہ چیزیں اچھے سے سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں گیم کی اور کافی طرح طرح کی گیمس کھیلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان یوٹیوبر جیسا بنیں ہمیں بھی کافی طرح کے گیمس کھیلنے میں ملیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ٹرائی بھی کرتے ہیں کچھ بچے تو کبھی سکسیس ہو جاتے ہیں اور کبھی فیل ہو جاتے اس چیز میں تو یہ چیز بہت غلط بات ہے ویڈیو گیم کے فیلڈ میں اور ابھی موبائل گیم میں جو کہ دو سب سے فیمس گیم ہے بی جی ایم آئی اور فری فائر جسے بہت سارے بچے اور بڑے کھیلتے ہیں جو پورے دیش بھر میں مشہور ہے اتنے لوگ اتنا کھیلتے ہیں کہ اب سرکار بھی ان گیمس کی ٹورنامنٹ کرواتی ہے اس گیم کو آپ اکیلے بھی کھیل سکتے ہیں اور چار لوگوں کی ٹیم کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں اور سرکار جو ٹورنامنٹ کراتی ہے ان گیمس کی موبائل گیمس کی تو ان میں چار لوگوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے جن میں آپس میں لوگ سبھی کھیلتے ہیں اور جو ٹیم جیتتی ہے انہیں کافی بڑا انعام ملتا ہے اس لیے سبھی بچے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پڑھائی چھوڑ کر اسی کی تیاری میں لگ جائیں اور ہم اچھے سے ویڈیو گیم کھیل کے پیسے کمائیں لیکن یہ کرنا ایک بہت بڑا رسک ہے کیونکہ اگر ہم اپنی پڑھائی چھوڑتے ہیں صرف ویڈیو گیم کے لیے تو ہمارا کوئی بھروسہ نہیں کہ ہاں ہم ویڈیو گیم کے پیچھے سکسیس ہو پائیں یا نہیں کیونکہ ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو کہ اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لیے سپنے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنی چاہیے اور ویڈیو گیم ایک حد تک کھیلنا چاہیے جس سے ہمارا پڑھائی کا بھی نقصان نہ ہو اور ہمارا مائنڈ کا فوکس بھی بڑھے